अपन मिथिलामे बहुत एहन पाबनि मनाएल जाइ छै जकरा पिछाँ हमरसभके बहुत ज्यादा इस्था आस्था रहैत अछि तऽ जेनामे सबसँ पहिले हम बात करैके चाहै छी छठिके बारेमे छठि अपन मिथिलाके अपन बिहारके सबसँ पावन पर्व मानल जाइ छै जेकि कातिक महिनामे आबै छै आओर छठिके आस्था बहुत लोकसँ जुड़ल छै बहुत एहन लोकसँ जुड़ल छै छठिके एहन महत्व छै कि बहुत बाहरोमे जेनाकि दिल्ली मुम्बइ कोलकाता बड़ा बड़ा शहरसँ लोक अपना गाम आबै छथिन या फेर ओहिठम सम्भव होइ तऽ वएहठाम छठि मनाबै छथिन बहुत एहन अपन मिथिलाके लोक जेकि इण्डियासँ बाहर फॉरेनमे विदेशमे रहै छथिन तऽ ओहोसब आबै छथिन या फेर ओत्तहि एहि छठिके मनबै छथिन तहन छठिके दिन खरना एकदिन खरना होइ छै ओहिदिन खीर बनै छै ओ छठि मइआके खीर चढ़ै छै खरनासँ एकदिन पहिले नहाइ खाइ होइ छै ओहिदिन नहाकऽ छठि मइआके भोग लगाएल जाइ छै ओकराबाद खरना भेल खरनाके बाद सँझुकी अरघ होइ छै सँझुकी अरघके दिन सब केओ सँझुकी अरघके दिनेमे सभ हमसभ लड़का जाकऽ छठिके घाट बनबै छी छठिके घाटके सजबै छी ओकरा गाइके गोबरसँ निपै छी बहोत एक अलग किसिमके ओहिमे उर्जा उत्पन्न होइए हमरासभके अन्दर हमसभ कोदारि लऽ कऽ खुरपी लऽ कऽ गेलहुँ घाटके छिललहुँ माटि हटेलहुँ नीकसँ घाटके बनेलहुँ नीकसँ ओकरा निप पानिसँ धोइके गोबरसँ ओकरा निपिकऽ ओकराबाद हमसभ तरह तरहके लाइट तरह तरहके चमकी सबसँ सजा दै छिए घाटके केलाके पेड़सँ केलाके पेड़के बहुत बड़ा महत्व छै छठि पाबनिमे तहन हमसभ ओहि छठिके फेर साँझमे मम्मी दादी या फेर जे केओ करै छथिन से पानिमे ठाढ़ भऽ कऽ सुरुजदेवके अरघ दै छथिन जाहिमे बहुत तरीकाके प्रसाद रहै छै जेनामे सेब केला घरमे बनै छै ठकुआ ओकरा बाद आओर भी बहुत गागर नीम्बु सन्तरा हरेक तरीकाके ओहिमे उखिआर रहै छै सेहो बहुत फल चढ़ै छनि हुनकर डालीमे सुरुजदेवके अरघ देल जाइ छै शाममे सुरुजदेव जब अस्त भऽ जाइ छथिन तब राति होइ छै रातिके दिन हमरासभके गाममे कोनो साँस्कृतिक कार्यक्रम भेल या फेर पर्दापर रामायण महाभारतके देखाएल जाइ छै पूरा गउवाँके ओ भऽ गेल ओकराबाद छठिमे सुबह सुबह उठिकऽ एकदम नहेनाइ नहाकऽ नया नया कपड़ा पहिरकऽ ओ उत्साहके साथ घाटपर पहुँचिकऽ घाटपर पहुँचलाके बाद ओहिठाम फेर जब सूर्य उदय होइ छथिन सूर्यके उदय होइ छनि तखन हमसभ फेर दादी मम्मी जे ओ पाबनि करै छथिन से जलमे जाकऽ सुरुजदेवके अरघ दै छथिन ओकरा बाद हमसभ प्रणाम करै छिए तकराबाद हमसभ खूब चावसँ सब परसादीके खेलहुँ सभके बँटलहुँ ओकराबाद जेभी पाबनि करै छथिन ओसभ खाना खाकऽ आराम करै छथिन एनाहि छइठे जकाँ बहुत एहन पाबनि छै अपना समाजमे जेना होली होली तऽ खैर बहुत बड़ा पाबनि छै अपन समाजके होलीके दिन सभ रङ्ग खेलै छथिन एक दोसराके सभ चीज भुलाकऽ सभ एक भऽ जाइ छथिन झगड़ा लड़ाइ सबकिछुके भुलिके एक भऽ गेलाके बाद होली सभ साथमे खेलै छथिन ओकराबाद फेर होली भऽ गेल होलीके बाद भरदुतिआ जेकि राखिए जकाँ एगो भाइ बहिनके बहुत ही पावन आओर बड़ा पर्व अपन मिथिला समाजमे मानल जाइ छै भरदुतिआ भरदुतिआके दिन भाइ बहिनमे बहुत ज्यादा स्नेह आओर प्यार देखैके मिलै छै अगर बहिन कोनो जगह दूर छै तऽ भाइ ओतऽ ओहिठाम पहुँचै छै या फेर भाइ भाइओ लग बहिन आबै छै ओहिदिन व्रत रखै छथिन बहिनसब अपन भाइके लेल भाइओ अपन बहिनके बहुत बहुत सारा उपहार दै छथिन या फेर उपहारके तौरपर पइसा दै छथिन ओकराबाद राखी छठि होली बहुत एहन पाबनि छै जेनामे नरक निवारण चतुर्दशी इहो भोलाबाबाके बहुत बड़ा पर्व मानल गेल छै अपन समाजमे एहिदिन पूरा दिन सहल जाइ छै आओर सहिकऽ हमसभ मन्दिरपर गेलहुँ महादेवके मन्दिरपर महादेवके पूजा केलहुँ ओहिदिन हमरा गाममे एक छोटा सा मेला लगै छै नरक निवारण चतुर्दशीके दिन ओहिदिन ओकराबाद फेर साँझमे हमसभ जे जखन तरेगन तारा उगि जाइ छै तऽ हमसभ तारा देखिकऽ बैर केसौर खेलहुँ बैर केसौर एगो बहुत बहुत बड़ा बढ़िआँ प्रसाद मानल जाइ छै एहि पाबनिके तऽ ओहिदिन हमसभ से मनेलहुँ रातिमे व्रतके तोड़िकऽ बढ़िआँ बढ़िआँ पकवान जेनाकि आलूके तरुआ बैगनके तरुआ दालि भात सबकिछु खेलहुँ भरदुतिआ भऽ गेल बहुत एहन भऽ गेल चौरचन होइ छै चौर चौरचनमे ई चन्द्र चन्द्रदेवके ई पाबनि भेलै चौरचनके दिन हमसभ अपन घरके छतपर या फेर कोनो खुला जगहपर ठाँव चौका दऽ कऽ नीकसँ सिन्दूर पिठारसब पिढ़िआके धोइकऽ हरचीज सब प्रसाद बाजारसँ आनिकऽ पाबनि कएल जाइ छै ओकराबाद फेर घड़ी भऽ गेल घड़ी पाबनि अपन घरके देवताके पाबनि भेलै घड़ीके दिन ओहोमे बहुत तरीकाके पकवानसब बनै छै ओकराबाद पाबनि करै छथिन हमहूँसभ सबचीज हरेक पाबनिमे हर्षोल्लास एकदम बहुत सारा बनल रहै छै तऽ अपन पाबनिके तऽ महत्व बहुत जादा छै पाबनिसँ हम अपन संस्कृति अपन धर्मसँ हमेशा जुड़ल रहै छिए आओर एक अलग किसिमके हमरा अपनासभके अन्दर उर्जा उत्पन्न होइ छै